چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں ان كو بچانا بہت مشكل ہوتا ہے سخت گرمی میں جب لو چلتی ہے تو اسی طریقے سے آم كے موسم میں آم كے درخت جو ہوتے ہیں اس كے جو بور آتے ہیں وہ آندھیوں میں گر جاتے ہیں اس وجہ سے بالكل اس كو بچانا بہت ہی زیادہ مشكل ہو جاتا ہے اس لیے بہتر ہوتا ہے كہ اس كے لیے چاروں بغل كیاری كا انتظام كریں تو چاروں بغل جب كیاری لگا دیتے ہیں تو اس سے پودے بچ جاتے ہیں اور اس میں دیكھ بھال بہت ضروری ہوتی ہے نہیں تو اس میں جانور جیسے بیل بكری گائے وغیرہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ اس كو چر جاتے ہیں چھوٹے میں بچانا بہت سخت بہت ہی مشكل كام ہوتا ہے اس كے بعد جب گرمی كی لو چلتی ہے اس وقت بھی بچانا بہت زیادہ مشكل ہو جاتا ہے اس لیے انسان كے لیے بہتر یہ ہوتا ہے كہ جب چھوٹے پودے ہوں تو وہاں پر بہترین سے بہترین پودوں كو بچانے كے لیے لگا دیا جائے تا كہ بچ جائے اور اچّھی طریقے سے كام ہو جائے اور جب درخت جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت انسان بے فكر ہو جاتا ہے اور وہ پھلدار ہو جاتے ہیں پھل دینے لگتے ہیں انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ تر پھل جو ہے گرمی میں جو ہے لو كی وجہ سے اس كے پھل وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اس لیے ہم كو گرمی میں پھلوں كو بچانے كے لیے دوائی وغیرہ سب ڈالنی پڑ جاتی ہے